नमस्ते सेठ जी सेठ जी बहुत बढ़िया है सब कुशलपूर्वक है मैं आपके पास एक चीज़ के लिए जाना चाहता था सर सर हमारे लड़के की शादी है सर तो कुछ आभूषण लेना था हमको सर उसी के विषय में बातचीत करने के लिए आपसे फोन लगाए थे तो कम से कम जी सर नही लड़के की है सर हाँ लड़के की सादी है सर यही इग्यारा बारा मार्च है सर हाँ नजदीक ही है तो हम सोच रहे थे कि कुछ आभूषण आपके यहाँ ले लें तो सोना कैसे है सर चांदी कैसे है ये सब भाव तो बताइए सर पचास हज़ार है सर साठ हज़ार किलो अच्छा तो सर हमें सोने में हाथ का कंगन चाहिए और हार चाहिए और एक और जो है माथा बिंदी ओंदी जो होती है सर हाँ और सोने का लाकिट भी चाहिए हाँ मंगलसूत्र जिसको कहते हैं और सर चाँदी में चाहिए कमर का करधन या पेटी सब होना चाहिए सर चाँदी में पैर का चाहिए नहीं कड़ा नहीं जो पैजनिया के साइज नहीं होता है सर हाँ पैजनिया चाहिए जिसको छागल कहा जाता है हाँ छागल चाहिए पैर के लिए यही सब चाहिए था तो हो सकता है हो जाएगा जी सर हम जरूर आपकी दुकान पर आएंगे सर हम सोचे कि बात कर लें तब चलें आपकी दुकान पर और ये शादी

सर जो रेट तो सर बहुत जल्दी आएंगे आपके यहाँ दू दुइए तीन दिन के अंदर जैसे ही शादी नज़दीक है हम आपको पेमेंट कर देंगे गहना का पैसा और उसके बाद आप आएंगे सर नमस्ते नमस्ते भैया